आं सरेआं दा साग जेह्का ओह् असें गी ओह् बड़ा पसंद होंदा की साढ़े प्हाड़ी लाकै च सरेआं जेह्की ऐ ओह् लगदी होर सरेआं जमीनै च उसदे गी खाद निं पांदे आं अस दूआ जेह्का ऐ अज्जकल यूरिया शूरिया चलै दा ओह् नेईं पांदे ओ होर बगैर यूरिया दे बगैर हैले दे ओह् साग होन्दा देसी खाद ओह्दे च पांदे अस उसदा बड़ा टेस्ट होंदा होर ओह् सर्दियां दे दिनें च गै होन्दा स्याले दिनें ई जिस बेल्लै बर्फ पौंदी उस बैल्ले ओह् साग जेह्का साग बनदा होर बड़ा मिट्ठा साग होंदा ओह् मिगी इसदा बड़ा इंटरस्ट ऐ होर इंटरस्ट इसी खाने आस्तै बनांदे इसी चुनियै इक इक पत्तर चुनना पौंदा टोखरियै ई पाइयै अंदर आह्न्दे धौंदे धोने बाद इसी कट्टदे कट्टियै इसी तेलै दा तड़का मारदे ते ओह्दे कन्नै फ्राई करियै फिर उसी मक्कें ढोड्डै कन्नै खंदे एह् मिकी इसदा बड़ा टेस्ट ऐ होर सोआदिष्ट साग होन्दा ऐ